ट्वेंटी सिक्स जनवरी रिपब्लिक डे फिफ्टीन अगस्त टु थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इंडिपेंडेंस डे टु अक्टूबर टु थाउजेंड ट्वेंटी थ्री गांधी जयंती फाइव सेप्टेम्बर टु थाउजेंड ट्वेंटी थ्री शिक्षक दिवस वन जनवरी टु थाउजेंड ट्वेंटी थ्री न्यू ईयर